मोस्ट चलेंजींग एक्सपिरियन्स म्हळ्यार हांवे लग्न जाले नंतर पयलीच फावट शिरो केल्लो लग्न जावंचे पयली हांव किचनांन तशें चड वचनाशिल्लें बारीक सारीक गजालीं करताले मातशें हेल्पींग हेंन्ड कशें वतालें पूण एक रेसिपी घेवन कंप्लिट रेसीपी हांवे केन्ना केली ना सो पयलीच फावट शिरो करपाक घेतलो आनी म्हाका तो कळना आशिल्लो ब्रेकफास्टाक शिराक शिरो करया म्हळें पूण कळना म्हणना फुडें हांवे आईक फोन केलो आनी विचारले की शिरो कसो करप सो आईन सांगले म्हाका कसो करप तें हांवे त्या प्रमाणे आयकून घेतलें आनी शिरो करपाक सुरवात केली शिरो करता आसतना हांवे तो रवो जो आशिल्लो तो भाजूनच घेतलो ना उदक तापयलें आनी तुपय घातलें पूण उदकांचे प्रमाण आनी तुपाचे प्रमाण चड जाले आनी तो जो रवो आशिल्लो भाजून घेतिल्ल्या नाशिल्ल्या कारणान हांव विसरले सांगिल्ले आईन सगळें हांव विसरले आनी मागीर तें शिरो कित्याचें कितें जावन पडलो तो कोणेच खाल्लो ना फाटलें वाटेन व्हरून माडाच्या पोंदांक व्हरून तो उडोवचो पडलो आनी हातूंतल्यान म्हाका दिसता की हांवेन तेन्ना ठरयिल्ले की फोनाचे उलोवन फकत सांगून वा आयकून एखादें गजाल जायना ती आमी प्रत्यक्ष एक तर करून पोवची पडटा किंवां करता आसतना ती पोवन शिकून घेवची पडटा फकत आयकले म्हूण गजालीं शिकप पॉसिबल ना सो हेचे नंतर ताचे नंतर जे कितें हांवेन केले कुकिंग किंवां रांदपाचे एक तर तें पळोवन केला किंवां दुसऱ्या कडल्यान शिकून घेवन केला